मछली पकड़ने कि ट्रिप में मेरी कोई खास राय नहीं है क्योंकि हमारे क्षेत्र में मछलियाँ मछुआरे द्वारा नदियों व डेमों से पकड़े जाती है जिसमें मछुआरे जाल फेंककर मछलियाँ पकड़ते हैं जाल वहाँ जाल फेंककर कुछ समय तक इंतजार करते हैं उसके पश्चात में मछलियाँ फँसती है मछलियाँ पकड़ने के लिए पानी में किसी प्रकार कि हलचल नहीं होने चाहिए अगर पानी में हलचल होती है तो मछलियाँ जाले में नहीं फंस पाती है फिर वो म जालों को मछवारों द्वारा निकाल लिया जाता है तथा मछलियाँ निकाल ली जा पकड़ ली जाती है मछलियाँ पकड़ते समय किसी प्रकार का गीत या नारे नहीं गाए जाते हैं और मछलियों को पकड़ने के लिए एकाग्रता कि जरूरत होती है उसमें मन एकाग्र होना चाहिए माना जाता है कि मछलियाँ पकड़ने के लिए एकाग्रता कि जरूरत पड़ती है साथ ही मछलियों को पकड़ने में लोगों को आनंद आता है तथा उसे पकड़ के वो खुश होते हैं साथ ही किसी मछुआरे का पेशा मछलियाँ पकड़ना होता है तो वो शौक से मछलियाँ पकड़ते हैं तथा साथ ही वह कुछ विशेष कार्य भी करते हैं